मैं जबलपुर से ही हूँ जबलपुर के जबलपुर शहर जो है ओ काफ़ी अच्छा काफ़ी विकसित और काफ़ी बड़ा शहर है आस पास के जितने भी शेत्र छोटी मोटी सिटीज़ हैं जो कि जबलपुर से कनेक्टेड हैं और वहाँ से जो बच्चे हैं जो छात्र हैं वो जबलपुर में अपनी इस्टडी करने कई कॉलेजों में आते हैं जबलपुर में काफ़ी बड़े बड़े कॉलेज और घूमने के लिए इत्यादि जगहें हैं जैसे भेड़ा घाट धुँआधार गौरी घाट और और भी यहाँ काफ़ी सारी चीज़े हैं और जबलपुर का कल्चर भी सब से अच्छा है यहाँ के लोग मिलनसार हैं इस लिए जबलपुर को संस्कारधानी भी कहते हैं और दूसरी बात तो ये यहाँ का खान पान हर चीज़ सब अच्छा ही है